स्थानीय स्कूलनि में दाख़िलो वठण लाइ पहिरीं पहिरीं हिकिड़ो फोर्म भरिणो पवंदो आहे हिन फोर्म खे स्कूल में जमा कराइणो पवंदो आहे हुन फोर्म सां गॾु ॿार जो आधार कार्ड ॿारनि जे माउ पीउ जो आधार कार्ड ऐं ॿार जे जो जनम जो सर्टिफिकेट आहे ऐं माउ पीउ जे पढ़ाई जो सर्टीफिकेट लॻाइणा पवंदा आहिनि घणनि स्कूलनि में त ॿारनि जे दाखिला लाइ उन जो इंटरव्यू बि वठंदा आहिनि ऐं गॾु में माउ पीउ जो बि इंटरव्यू वठंदा आहिनि वॾनि स्कूलनि जी फीस त ॾाधी वधीक आहे घणेई माउ पीउ जंहिंजे घर जूं हालतूं ठीकु न हूंदियूं आहिनि उहे अहिड़ी भाड़ी फीस भरे न सघंदा आहिनि घणे स्कूलनि में त अठें क्लास ताईं सरकार शिक्षा खे मुक्त कयो आहे ताकी ॿार जेके नथा पढ़ी सघनि जंहिंजा माउ पीउ रोज़ु मज़दूरी करे पंहिंजो पेटु भरनि था हुननि ॿारनि लाइ सरकार शिक्षा खे मुक्त कयो आहे हू ॿार अठें ताईं पंहिंजी पढ़ाई जारी रखी सघनि था हुननि खे सरकार किताबूं बि मुफ़्त में ॾे थी ऐं घणेई योजिनाऊं अहिड़ियूं हलायूं वयूं आहिनि जंहिं सां शिक्षा जे क्षेत्र में हू अॻियां वधनि था